डस्टबीन रहै ने कचड़ा फेकेबला से टुटि गेलै हन ओहएमे रखै छियै फेकै छियै कऽ बाहर कए कचड़ा उचड़ा साफ केलहुॅं रखलहुॅं मगर सरकार रहै देले टुटि गेलै